आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोङो मैगं थायगंफोरखौ जों न'आवनो गायनानै जाखायो बायदिसिना जोगोनार खुमब्रा बायदिसिना लाव बानलु बानला जोङो माब्लाबा आरो जाख'नो हायाब्ला जोङो फानहैयोबो जोंहाथ' साख्रिबो गैखाया आबादखौनो मावनानै जों थैजासिम जालांनायनि थाखाय जोंहा थांखि दंखायो आरो जोंहा न'आवनो ट्रेक्टर दं बायदिसिना माबाबो दंखायो हा हुबो दङ जोंहा साख्रि गैया जोङो बे जों मायबो गायो मायखौनो जोङो फानो महनसेयाव बिदिनो साथस' आटस' मोनो बेखौनो लानानै जोङो फिसाफोरखौ फोरोंनायनि थांखि दङ जोंहा माने जोङो इयुनाव गेदेर गेदेर बागान खालामनानै जोङो थैजासे जालांनायनि थांखि दङ जोंहा आरो जोङो बेजोंनो फिसा फिसौ फोरोंलांनांगौ आंथ' मावा आंनि बोरायानो माने मावो बिब्दिनो बायदिसिना माइखौबो जोङो बिदिनो आगोलाव जोसा गायोमोन दाबो गायो बिदिनो जोसा रनजित आगोलनि दिनावथ' जेन'बा जोसा बायदिसिनाखौ गायोमोन दाथ' बिदिनो रनजित माबा माबिसो जाबाय माइफ्राबो महनसेयाव जोङो बिदिनो साटस' आटस' मोनो आरो फानो बेजोंनो जों फिसा फिसौ फोरोङो जोङो आरो बिदिनो बाहेराव इसे एनै हा दङ बेखौनो जोङो रब'र बागान एबा बिदिनो साहा बागान बायदिसिना इयुनाव जालांनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे आबादखौ थांखि लानांगोन थैजासिम जालांनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे साख्रिबो गैया नालाय आबादजोंनो थैजासिम जालांनांगौनि थाखाय जों गेदेर गेदेर माने बागान खालामनानै जालांनांगोन जों थैजासिम बेफोरजोंनो माने जालांनांगौ जायो नालाय बै रब'र बागान खालामनोसै आरो बिदिनो बायदिसिना लेबु बागान लेबु फाननानैबो फैसा मोनो थायसे थायनै बेखौनो जोङो बुथुमनांगौ जायो आबाद मावग्राफ्रा आरो बिदिनो जों आबाद मावग्राफोरा माने जोङो एकबारैनो बुरजा मोना थायसे थायनै बिनि इसे बैनि इसे जोङो दा बुथुमनांगौ जायो बिनि थायसे एबा माब्लाबा जोङो गेदेर आबाद खालामनो हायाब्लाबो फिसा आबाद खालामनानै जोङो बुथुमनांगौ जायो जोंनि आबादआरि मानसिफोरा बेनोसै आरो थांखिया माने थैजासिम जालांनायनि थाखाय जोङो इयुनाव माने गेदेर गेदेर बागान खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय बेनो मोजां आबादारिफोरनि थाखाय बेनोसै